دلی بھارت کا ایک اہم شہر ہے جو صرف سیاسی مرکزی ہی نہیں بلکہ ثقافتی اور فنون ا لطیفہ کا بھی مرکز ہے یہاں آپ کو مختلف قسموں کے فنون اور دستکاری دیکھنے کو ملتے ہیں جو ملک کے ہر کونے کونے سے آئے ہیں پینٹنگ یہ مسواری میں دلی میں مغل منییچر پینٹنگ کافی مشہور ہے یہ پینٹنگ انتہائی نفیس ہوتی ہے اور ان میں تاریخی واقعات اور صحیح زندگی کی تصویر کشی کی جاتی ہے آج کل ماڈرن آرٹ گیلریز میں ان کرافٹ آرٹ بھی کافی مقبول ہے